हम ओरिएन्ट कम्पनीके फैन लेने छलहुँए जकर हवा बहुत सुन्दर लागैए जेना बुझाइए जेना हम एसिएके हवा खा रहल छी अहूँसब लिऔ आओर एतेक नीक हवा रहै छै नया छै तेँ कि आब ओकर कम्पनीए बढ़िआँ छै दुनू बात भऽ सकै छै बहुत नीक हवा छै